हमें लगता है कि एक अच्छा डांसर अच्छा होता है कला होती है उसकी जिससे देखने वालों का मतलब वह उत्साह होता है उत्सुक होते हैं वह देखने वाले और वह अच्छा लगता है उनको बार बार पुरुस्कार भी दिया जाता है प्रोत्साहित किया जाता है और एक महान डांसर जो महान मतलब अपनी कलाओं को दिखाता मतलब कहीं कहीं जगह महान होता है ऐसा डांसर होता है वह

भी कला होती है उसके अन्दर उसको कम दिखाता है लेकिन वह डांसर में महान होता है और एक अच्छा डांसर में यह है कि अच्छा अच्छा होता है डांस करता है महान डांसर महान